میرے سفر میں کئی اہم کامیابوں کے مواقع آئے ہیں جن پر میں فخر کرتا ہوں ایک مخصوص کامیابی جو میرے لیے خصوصی اہمیت رکھتی ہے میرے خود کی ای کومرس کاروبار کی بنیاد رکھنا ہے صفر سے شروع کر کے ایک کامیاب منصوبے کا انتظام کرنا ایک بڑا لطف اندوز کام ہے اور اس کو ایک کامیاب کاروبار میں تبدیل کرنا بھی انتہائی محنت اور لگن کا کام ہے اس عمل نے مجھے کاروبار ثابت کرنے اور توسیعہ پزیری میں قیمتی سبق سکھایا ہے میں فنڈ ریزر میں میری شرکت پر فخر کرتا ہوں جہاں ہم نے ایک مقامی جانور کے گھر کو حمایت فراہم کرنے کے لیے رقم جمع کی جانور بھی انسان کے دوست ہوتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ ان کی زندگی بچانے میں میرا بھی کردار ہے مجھے بڑی کامیابی اور فخر کا احساس ہوتا ہے